मंगवा गांव टी आहे हिकिड़ो केपीटल आहे लैटिन अमेरीका में अमेरीका जे हेठि लैटिन अमेरीका चवंदा आहिनि हुते मंगूवा करे हिकिड़ो सुठी आहे जामु सुठो शहर आहे हुते कैथेट्रिल मतलबु चर्च वांगुरु जाम तव्हांखे प्लेसिसि मिली वेंदियूं ॿियों आहे हैलसिंकी इहो फ़्रांस में हिकिड़ो सिटी आहे इहे बि जाम सुठो शहर आहे घुमण लाइक़ु आहे टियों आहे रिहाऊ रिहाऊ हिकिड़ो टाऊन आहे नंढो जर्मन में ही पहाड़नि जे विच में लोकेटेड आहे त हितां खां जाम सुठा सुठा हिन जा व्यूज़ ईंदा आहिनि रिहाऊ में रहण में माण्हुनि खे मज़ो ईंदो आहे